में मधु शर्मा रियासी डिस्ट्रिक्ट दा बोल्ला नी आं साढ़े घर अस इक फ्राई पैन ऐ कुक्कर ऐ पतीला अस फ्राई पैना च चा बनाने दुद्ध गर्म करने फ्ही नुआढ़े बाद कुक्कर ऐ कुक्करै च दाल बोआलने दाल बुआलने चौल बनाने औह्दे बाद च फ्ही पतीले च कोई सब्जी सुब्जी बनाने कढ़ाई ऐ साढ़ै ते अस ओह् ऐ बलटोह् ऐ गागर ऐ पतीली दी पानी लैने अस बड़ा दूर जन्ने आं ते इत्थां एड्डी दूरां पानी लेइयै आंदे उट्टन बी होई जंदा आइयै रूट्टी बनानी हुंदी फ्राईपैन चिमचे बगैरा गलास कौली कप कढ़ाई त्रांबड़ी पतीले बलडोइयां सगले बड्डे टप भंडारे आह्ले स्हाढ़ै घर न भंडारे च दिंदे न जग करने हंुदे जग्गें च दिन्ने आं रूट्टी बनाने आस्तै सगले सगले दी दाल बड़ी सुआद बनदी सगले दी दाल बड़ी सुआद बनाइयै खन्ने पतीले पतीले बिच्च सियां बनाने दुद्ध गर्म करने दुद्ध गर्म करियै फ्ही दुद्ध अस पीने गलासा च दुद्ध पीने कौलियें च सब्जी लैन्ने ओह्दे बाद थालियै च फुल्का फुल्का बनान्ने चाह् बनान्ने फ्राई पैनै च थाली च फुल्का लैने तवै पर फुल्का बनान्ने् आटा गुन्नने त्रांबड़िया च त्रांबड़ी साढ़ै कम्म आंदी और नुआढ़े बाद च पानी लैने गी कुतै जाना होऐ दूर पार वाटर कूलर स्हाढ़े घर ऐ वाटर कूलर च पानी आह्नने फी रूट्टी गैस उप्पर बनानी दुद्ध बगैरा जां कोई चीज बनानी होऐ गैस उप्पर बनानी चुल्ला बालने चुल्ल बालने चुल्ली च रूट्टी सब्जी बना कढ़ाई बिच सब्जी बनांदे ओह्दे च कुक्कर बिच चौल बनाने दाल बुआइल करनी फ्ही कुक्कर बिच्च कड्ढनी नुआढ़े बाद च कुक्कर बिच्चा कड्ढियै फी कढ़ाई बिच्च तड़का लाना उसी बनानी फ्ही कौलियै च पाइयै फ्ही खानी फुल्का पाना थाली च होर कोई सब्जी कन्नै कढ़ाई बिच्च बनाई दी होवे ओह्दे च थाली बिै पानी थालियै च पाइयै फी ओह् कोई घर आवे उनेंगी रूट्टी खलानी होर कन्नै कोई बी चीज बनानी होवे मतलब चम्मच बगैरा ऐ साढ़े घर राइस कुक्कर बाल्टी बल्डोह् गागरां गागर और मटका मट बी ऐ स्हाढ़े घर बलडोई ऐ और और हीटर लाए दा असें हीटर उप्पर चा बनान्ने देसी चाह् गड़काने दुद्ध बोआयल करने ओह्दे उप्पर खीर बगैरा बनान्ने भिंडियें दी सब्जी बनानी होऐ ओह् अस हीटर उप्पर बनाने पिंडिएं दी सब्जी बिच लून मर्च बसार पाइयै बड़ी सुआद बनान्ने आं और दाली च थोम गढा पाइयै दाल तड़कियै चौल कुक्करे च चौल बनान्ने आं दाल तड़कने दाल चौल खन्ने आं